हमने पास की एक सॉप से मतलब एक दुकान से कूलर खरीदा था जिसको घर लेकर आए उसको हमने चालू किया तो उसमें कुछ सॉट सर्केट कुछ प्रॉब्लम के कारण उसमें करेंट आ रहा था जिस कारण से ठीक से हवा भी नहीं पास हो रही थी और उससे थोड़ी देर देर में उसमें से करेंट निकल रहा था जो जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना थी इस टाइप से कूलर इतना खराब दिया वह दुकान वाले ने कि कूलर की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उसमें सॉट सर्किट हो रहा था अगर बाई चांस कोई छू ले उसको तो उसको करेंट या सॉट सर्केट लग सकता था इसलिए कूलर हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया बहुत खराब क्वालिटी का कूलर दिया उसने इतनी क्वालिटी इतनी खराब थी उसको लाए जैसे प्लिक फँसाए ऑन किया उस उसमें से सॉट सर्किट होने लगा गर्म हवा फेंक रहा था ठीक से काम बर्क नहीं कर रहा था ना ठंडी हवा दे रहा था ना कुछ का कुछ उस हमको तो कूलर की क्वालिटी बहुत बेकार लगी